हाँ बोलिए हाँ मिल जायेंगी कई पे वैराइटी है मेरे पास आपको कौन से फूल चाहिए हाँ मिल जायेंगे चमेली में मेरे पास चार वैराइटी है एक सफेद है एक नीला है एक बैंगनी है हाँ मिल जायेंगे मिल जायेंगे मिल जायेंगे सब कुछ मिल जायेंगे

दो सौ रुपये किलो ठीक है ठीक है दस पर्सेंट डिस्काउंट दे देंगे दस पर्सेंट डिस्काउंट मिल जायेगा एक सौ अस्सी रूपए दे देना हाँ ठीक है चलो कुछ कम कर देंगे और कम कर देंगे जी जी ताजे मिल जायेंगे आपको हाँ हाँ ताजे मिल जायेंगे जी सर आज ही सुबह आये हैं मिल जायेंगे ताजे मिल जायेंगे हाँ भेज देंगे कहाँ भेजना है हाँ ठीक है ठीक है भेज दूंगा कहाँ है अपना मात्रपुरा में ना ठीक है ठीक है